हांवें जे प्लास्टीक कन्टॅनर तुमचे कडल्यान घेतलेले ते सामके फालतू येयला ताची कॉलिटी सामकी तुमी देंवयला आनी पॅकिंग करतना तुमी मातशे सांबाळून पॅकिंग करचें की कांय कन्टॅनरांचीं धांपणी फुटलेलीं मेळ्ळां